ہندوستان میں علاج کے لیے ہندوستان کی گورنمنٹ نے بہت الگ الگ اسکیمیں نکالی ہیں اور بہت الگ الگ اسپتال بھی ہیں یہاں جو پرائیویٹ اسپتال ہیں ان کے لیے اب سرکار نے ایک آیوشمان کارڈ کر کر نکالا ہے جس سے جو غریب لوگ ہیں ان کا علاج بالکل کم پیسوں میں یا بالکل مفت میں ہو جاتا ہے اور ہندوستان کے اندر بہت اعلیٰ اعلیٰ ڈاکٹرس ہیں اور بہت اچھے اچھے اسپتال ہیں جیسے اگر میں اپنی جگہ کی بات کروں جہاں میں رہتا ہوں یہاں پر جے اے این ایم سی کر کے ایک ہاسپٹل ہے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہے جو میڈیکل بھی ہے ہاسپٹل بھی ہے جہاں پر ایمرجنسی سروس بھی ہے جو بہت اچھی ہے اسی طریقے سے اگر ہم باہر کے اسپتالوں سے ہندوستان کے اسپتالوں کو کم کریں کمپیئر کریں تو ہندوستان کے اسپتال کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں ہیں حالانکہ باہر کے اسپتال ہم سے بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں ترقی کر چکے ہیں لیکن ہندوستان کے لوگ بھی انہیں کم پیسوں کے اندر بہت اچھے طریقے سے ہندوستانیوں کا علاج کر دیتے ہیں جیسے کہ دلّی کا ایمس ہسپتال ہے جو پورے انڈیا کے اندر فیمس ہے اور جس کا ریسپانس بہت اچھا ہے